तव्हां सेजल था ॻाल्हायो मां कविता नागवानी थी ॻाल्हायां कल्ह मां तव्हांखां चमेली जा गुल घुराया मां त मोकलिया न अथव न किथे ॾेई वियो आहे भाई मूंखे सुभाणे खपंदा ज़रूर साईं जी सेजा सजाइणी आहे मूंखे खपंदा ॿिया बि गुल पर मेन ॻाल्हि त मूंखे चमेलीअ जा पहले खपनि गुलदस्ता मस्तु ॿ टे ठहियल या ईअं ए जीअं सेजा में सजाइण मु़ंहिंजे गुरुअ खे ॾाढा वणंदा आहिनि भली पहुचाए ॾहे बजे ॿारहें तईं ॾिस मां गुरुद्वारो बंदि थी वेंदो आहे न थी सघई त अठे बजे ताईं बि पहुचाए न मूंखे गुलदस्ता ॿ खपनि चमेलीअ वारा ऐं गुल बि मूंखे चमेली वारा ई खपनि अलगि सां त मां उनमें हीअ सेजा ते थोरो सजाईंदमि ऐं गुल ॿिया वठूं पिया पोइ चिंता न करे पर पहले मूंखे इहेई खपनि

हा पर अघि सही लॻाइजो भई

करे छॾ भली कमिंग आहे लॻाइ छॾींदा आसे पासे ताईं भली पर सुठा ताज़ा हुजनि कल्ह अढाई सौ चइ अॼु वरी वधी विया छा पंजाह रुपिया ठीकु आहे ठीकु आहे हाणे जेको वठंदीए मना साईंअ जे करे ख़र्चणा त पवंदा न हा हा पर ॾिस ध्यानु पहुचाइजाइं जरूर धोखो न ॾिजइं गुलाब जा गुल हाल हिता हिनमें सही लॻाया तई ठीकु आहे वरी गुलाब जा चमेलीअ जा मूंखे चमेलीअ मेंन घुर्ज आहे हा गुलाब जा हा हा पेसा स ये हा हैलो हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा जेका सुठा लॻे पोइ मोकिलजो साईंअ लाइ हाणे सभु गुल वरी मना कम ईंदा आहिनि जीअं तुंहिंजो मन तईं पठी छॾिजइं पर मो मोकिलजा यादि करे धोखो न ॾिजे हा हा हा हा हा हा हा हा हा छोकिरो अचे ई पहुचई त ॿुधाइजे न त पोइ मूंखे फोन कजे त मां उनखे पेसा ॾेई छॾींदीमाव पहुचाईंदी उन गुलनि जा ऐं अरिड़हं सौ उन जा गुलनि जा गुलदस्तनि जा हा रख भले